सुबुह खां अठ खां ॾह ताईं हलंदो आहे मूंखे इहो शो ॾाढो ई पसंदि आहे छाकाणि त उनमें ताज़ी ख़बरूं तकवीहीर ऐं ख़्याल जी ख़बरूं आहिनि जेके जॾहिं मुंहिंजी ख़ुशी शुरू कनि था हिन खां अव्हां इहो मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि खे बहस करे थी जेके मुंहिंजे लाइ शोर ऐं मालूमाति जो ज़रियो बणिजी वजनि था मुंहिंजे हिक पसंदीदा टे वी शो मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया आहे मूंखे इहो शो ॾाढो पसंदि आहे छाकाणि त मुख़्तलिफ़ मुल्क़नि जा माण्हू साॻीअ चटिनीनि में गॾु थियंदा विया आहिनि ऐं ऊअं मुख़्तलिफ़ पकवान कीअं रहनि था ई प्रोग्राम नई तरक़ीबनि खे बचाइण जी मुंहिंजी ख़्वाहिश ते वधाए थो ऐं मूंखे मुख़्तलिफ़ ऐं पकवान खाइण जो हौसला अफ़जाई करे थो पाण जो शेफ़ जो शहिरान रोज़ानी ज़िन्दगीअ जे खाइण जे जेके में मुंहिंजी महिनत ऐं टेक्नोलॉजी सम्झाइण में मदद करे थो इहे बीअ वाकेईं मौजूदगीअ ऐं ख़ुशी ऐं रोशन करण लाइ मुंहंतारीफ़ ऐं फ़ख़ति करनि था